की हालचाल छै हम हमेँ एलहुँ हँ अहाँके दोकानमे की सब अइ हमेँ गाछ फूलके गाछ आओर लेबै गाछ बिरिछ बेखि आओर लगेबै से लेनाइ छै

आमके गाछ आ लीचीके गाछ कोन फूल अइ आओर सब अच्छा कोन कोन आम छी हँ कोन कोन आमके गाछ छी

नहि तऽ की दर दै छिए अच्छा की दर दै छिए अच्छा राखू राखू